ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک فون خریدا ہے جو کہ ریئل می کا ہے یہ فون ہمارے بیٹے نے ہم کو خرید کے دیا ہمارا جو فون تھا وہ خراب ہو گیا تھا لیکن جب سے ہمارے پاس یہ فون آیا ہے تو ہم بہت اچھے سے اس کو استعمال کر پا رہے ہیں اور اس کے ہمیں جو اس کی جو خصوصیت ہیں وہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں جیسے کہ یہ بڑا اسکرین والا فون ہے اور ہم ٹچ جو اس کے کر رہے ہیں تو بہت اسموتھلی فون چل رہا ہے اس میں ایک فوٹو بڑے اچھے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں سب کے فوٹو کھینچے تو فوٹو بہت اچھے آ رہے ہیں بیٹری پک اپ جو ہے وہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں بار بار چارجنگ نہیں کرنی پڑ رہی ہے اور جو ہوتا ہے اس میں گرم جو فون ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم ذرا سا چلاتے ہیں اور فون گرم ہو جاتا ہے تو اس میں بڑا اچھا ایک فون ہے اور ہم نے پیسوں کے حساب سے بھی بہت ایک اچھا فون ہیں کہ کم پیسوں میں ہمیں ایک بہت اچھا فون ملا